नमस्ते हाँ हाँ सर मुझे गाड़ी सर्विसिंग करानी है सर क्लच और टायर दोनों बदलना है और देखिए कितना चार्ज लगेगा इसमें हाँ सर तो कितना चार्ज लगेगा यह सब बदलने में जो पार्ट्स खराब हैं सर तो इसमें कितने कितने दिन लग जाएगा सर इसको बनवाने में कहाँ सर बोलिए जी तो जी सर कितना ए चार्ज लगेगा यह सब पार्ट्स सभी बदलवाने में हाँ तो सर देखिए और क्या क्या खराब है गाड़ी में अच्छे से चेक कर दीजिए जो पैसा लगेगा हम लगाएंगे हाँ सर वहीं इन्डिकेटर वहीं है हाँ सर तो आप कितने कल बनवा देंगे ठीक है सर नमस्ते